दोस्तो में तुसें सनान्नी आं पैह्ली बारी कोई चीज़ खरीदन गेई साढ़ै ब्याह् हा मेरी भैन दा ब्याह् ऐ में चीज़ खरीदन गेई मिगी पता नी लगदा में कदें खरीदी गै नी में गेई महैं चलो लेई औन्नी आं दिक्खी औन्नी आं आपें गै गेई ते में उसी बोल्लेआ महैं भेईया दस्सेओ किश ब्याह् ऐ भाई में कोई कुर्ता शुर्ता दस्सो किश लैना मैं शैल जेहा उनें मीं दस्सेआ मीं पता गै निहा लगदा पैह्ली बारी गेई में भला दस्सेआ उें मीं कुर्ता बड़ा शैल बड़ा शैल लग्गेआ मीं इयां रंग बी ओह्दा बड़ा सोह्ना ते लैत्ता में मिगी टैंशन होऐ महैं कियां लैं बड़ी परेशान होई में फिर लेई लैत्तै में व उन्नै बड़े दस्से मीं इक अध्द कोईआईया पसंद मेंलेई लैत्ता महैं देऊड़ो जादै रोंदी ही फ्ही जादै दिक्खी दिक्खी बी पता बी नी लगदा लेई लैत्ता बड़ा शैल लग्गेआ परेशान बी होई महैं केह् पता घरै आह्लें पसंद आंदा नेईं आंदा खरै कनेहा लेई लैत्ता में आई घर ते लाईयै दिक्खेआ में बड़ा शैल लग्गेआ जचेआ बी बड़ा सोह्ना खुश होई में भाई में पैह्ली बारी कोई चीज़ लैत्ती ऐ ते इन्नी शैल लैत्ती ऐ मतलब बड़ा गै शैल लग्गेआ ओह्दा रंग हा इन्ना सोह्ना साढ़ै कोल गै दकान ऐ इत्थै ते कदें गेई गै नी पैह्ली बारी गेई महैं चलो मत लब्भी गै जा शैल इन्नी कोल बी नी ऐ थोह्ड़ी दूर गै ऐ ते अमा कल्ली नेही गेदी कदेंं लेई लैत्ती बड़ा शैल इयां मुंगिया रंग दा सूट ऐ कुर्ता ते पसंद बी बड़ा आया सारे बड़ा पसंद आया हुन में सोचेदा कि में कुदै गेई में आपें गै लै करना अपनी पसंद दा बाकी आह्लें मीं पसंद नी शैल लगदी ऐ बड़ा शैल हा काटन दा हा ठण्डा ठण्डा नेहा सोह्ना